हेल्ल' मा खालामदों

आंबो ओरैनो दङ आंबो इसे मोजां खबरफोरा औहाय बारा नङा ए मानि थाखाय मा प्रग्राम दङ

ए बे नयनानो मोजां जागोनदां औ मोजां मोजां खनथारो ना बियो औ बेनोखाना एसे हिट हिट खनथारोनालाय बिबो नयनआ थिकसे मोसानो हागोन ना मोसानो हागोन ना थिकसे बाज्ल' बाज्ल' औ औ ओमफ्राय नयननो मा होनदों औ बेसे बेसे बियो बेबा आयौ आरो एसे दामि नालाय मानसियाबो

जायो दा लोगो मोनलायसिगोन

औ दे